हेलौ औ आदा है आं माबानिफ्राय फैदोंमोन ओइ चिरांनिफ्राय ओइ माने नोंथांनि नाम्बारखौ मोनबाय बिदिनो नोंथाङा अरां नेसेनेल पार्कनि दा औ एकसुयेलि आं माने बेबादि थाबायनो फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो दा सौफैबाय माजबाट स्टेसनाव ओंखारदों दा एसे गाइद खालामनो हागोन नामा बबेथिं बबेथिं थांनांगौ बबेथिं ओमफ्राय ओजों थाबायबा माबायदि खालामनांगौ अह

औ एह एसे हाब्लांबावनांगोनना बेनिफ्राय बेसेबां मिनिटसो लागोन टुयेन्टि फाइभ थार्टि मिनिट ना अह ओमफ्राय ओह ओजों माने ओरैनो ओह साफारिफोर माबाफोर इलिफेन्ट साफारि जिप साफारि एभेलएबेल थायो दा थायो ना अह अह ओमफ्राय नोंथांखौ थांबाथाय लोगो मोन हमबाथाय नोंथाङा एसे गाइद खालामनो हागोन ना आंखौ औ औ औ ओह औ औ ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा ओह जिप साफारि इलिफेन्ट साफारि बेफोर फेरफोरा माबादि ओमफ्राय ओजों आं स्टे खालामबा ह'टेलफोर मोनगोन ना मोना ओह बेसेबांसो खरसा जागोन बाहाय मा होनो ओरैनो बुंनो हागोन नामा

ओह हो हो हो अह